میری خواہش یہ رہتی ہے کہ میں اپنے جڑوں سے جڑا رہوں یعنی اپنے گھر والوں سے اپنے ننیھال سے اپنے ددھیال سے جڑا رہوں جو میرے جڑ ہیں اور ہماری یاد یہ ہے کہ جب میں میری دادی حیات سے تھی تو میں جب بھی میں اپنی دادی کے یہاں جایا کرتا تھا تو بڑی خوشی ہوتی تھی مجھے وہ بہت ہی پیار سے اور بڑی شفقت کے ساتھ میرا خیال رکھتی تھی اور بڑی محبت کی باتیں کہا کرتی تھی اور طرح طرح کی کہانیاں سنایا کرتی تھی تو مجھے اپنی دادی کے یہاں جانا بڑا پسند ہوتا تھا اس طرح سے میں جب بھی مجھے چھٹی ملتی جب بھی کوئی موقع ملتا میں دادی کے یہاں یا نانی کے یہاں چلا جایا کرتا تھا اس طرح سے میں اپنے جڑوں سے جڑا رہتا تھا اور اب تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اپنے دادی یا نانی کے یہاں جاؤں اور اپنی جڑوں سے اور اب جڑا جڑ پاؤں کیونکہ وقت موجودہ وقت میں وقت نہیں مل پا رہا ہے اور اتنے بزی ہوگئے ہیں پڑھائی میں اور دوسرے کاموں میں اس بنیاد پر اب وہ چیزیں باقی نہیں رہی جو پہلے تھی